दानिया दायना फोथायनायनि माबायाव गोदोबा जों हिन्दुनिखौनो ज' लाजोबदोंमोन दा आलदा जुदा जानानै सोरबा खृष्टान सोरबा जयगुरु सोरबा बाथौ बोलि होग्रा सोरबा ब्रह्म जाजोबबाय दा बेफोरावनो गासिबो मानसिफ्रानो बिदिआवनो फोथायनाय गैयैआवनो एना एनि दायना जुबिना बुथारलायनाय गासिबो बिदियावनो जाजोबबाय जोंनि बर' माहारिया हिन्दुनि माबाखौबो धोरोमखौबो मोनसेखौनो थि लाला सोरबा खृष्टानआव थांबाय सोरबा ब्रह्मआव थांबाय सोरबा बोलि बुथानाव थांबाय सोरबा जयगुरुआव थांबाय सोरबा शिव सनातनाव थांबाय दा बिदियावनो गावस्रालायनानै दायना जुबिना फोथायनाय गैयै जालांबाय